ابھی حالیہ حال ہی میں ہمارے ساتھ ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا اور وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے کے لیے گیا تھا ہم نے کھانا تناول کیا فرمایا اس کے بعد یکایک ہماری نظر ہمارے سامنے بیٹھے ایک ایسی شخصیت پر پڑی جن سے میں ملنے کا بہت ہی بےصبری سے انتظار کر رہا تھا ان سے مل کر ہمیں بہت ہی خوشی ملی اور یہ ہمارے لیے بڑا ہی دلچسپ واقعہ تھا